جیسے کہ آپ نے سوال بتایا کہ آپ کو کیا کرنا پسند ہے تو میرا جواب یہی ہے کہ مجھے کھانا پکانا پسند ہے صبح اٹھ کے صبح سویرے اٹھ کے چائے بنانا اور دوسروں کو چائے دینا اور دوسروں کی مدد کرنا مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے اس میں آلو پراٹھا بنانا کھانے میں بہت ساری سبزی بنانا آلو بینگن کی سبزی بہت ساری سبزی بنانا اور پھر گھر والوں کی ہیلپ مدد کرنا تو بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے کھانا پکانا اس لیے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ بہت ہی زیادہ ٹائم اسی میں چلا جاتا ہے اور بہت زیادہ اچھا بھی لگتا ہے دوسروں کو کھانا کھلانا